पशु पालबाक साधारण तरीका ई अछि छै जे कोनो भी पशु खरीदिऔ तऽ ओ सभसे पहिने तऽ ओकरा देखिऔ जे ओ स्वस्थ छै कि नहि छै ओहिके बाद देखिऔ कोनो बीमारी तऽ नहि छै ओकरा ओहिके बाद अगर ओ स्वस्थ छै तऽ ओकरा खरीदल जाय छै ओकरा पालल जाइ छै ओहिके बाद ओहिसँ जे बच्चा हय छै ओकरो पालल जाइ छै ओकर पाललके बाद जेना मीटबला छै बकरी छै तऽ ओ खस्सी जे हेतय ओहिसँ जे तऽ ओकर मीटके लिअ पालतै ओकरा मीटके पर्पससँ पालतै ओकरा कसाईके हाथ बेचल जेतय तऽ कसाई ओकरा काटिकऽ मीटके तौर पर बेचतय आ ओ पालयके तरीका इएह छै जे स्वस्थ पशु खरीदू बढ़िआँसँ ओकरा पालू खाना दिऔ चारा हरा चारा दिऔ चाहे जे भी चारा दिऔ बान्हिकऽ पालू तऽ एहन जगह पर पालू जतय धूपो आबैत होअ हवो आबैत होअ आओर प्रोपर तरहसँ जे छै से ऑक्सीजनो मिलैत रहै पशुकऽ एहन बन्द जगह पर नहि पालू जतय ऑक्सीजन नहि मिलय पशुकऽ पशुकऽ ऑक्सीजनो मिलना चाही समय समय पर साफ सफाइ होना चाही